नमस्ते और बताइये हमें इलेक्ट्रॉनिक का सामान लेना था जैसे कूलर पंखा और प्लख यही सब लेना है हमें ओरिजिनल लेना है क्योंकि हमें दुकान लगवाना है हाँ तो कौन दुकान पर अच्छे अच्छा मिलता है ब्रांड ठीक मैं बस आधे घंटे में आ रही हूँ हाँ वायरिंग भी करवाना है

जो अच्छा है वही लेना है जो अच्छा कंपनी का हो जैसे कि आप जानते ही होंगे

तो आप चलिए आप मेरे साथ चलिएगा मेरा समान दिलवा दीजिएगा ठीक है ठीक है ठीक

और सब बढ़िया है ना और सब बढ़िया है ना खाना पीना हो गया चलिए हाँ वो तो है ही क्योंकी दुकान खोलना है तो उसमें ब्रांड पड़ेगा तभी अच्छा है और गाँव के लोगों को जानते ही हैं आप ठीक है रखते हैं